پرانے موبائلز اور موجودہ اسمارٹ فونز میں بہت سے فرق ہیں ہاڈ ویئر پرانے موبائلز میں کیپیڈ ہوتا تھا جبکہ اسمارٹ فونز میں ٹچ اسکرین ہوتی ہے پرانے موبائلز کا ڈسپلے چھوٹا اور کم ریزولیشن ہوتا تھا جبکہ اسمارٹ فونز میں بڑی اور ہائی ریزولیشن اسکرین ہوتی ہے سافٹ ویئر پرانے موبائلز میں سادہ آپریٹنگ سسٹمز ہوتے تھے جیسے سمپین جبکہ اسمارٹ فونز میں جدید آپریٹنگ سسٹمز جیسے اینڈرائڈ اور آئی او ایس ہوتے ہیں اسمارٹ فونز میں ویب اسٹوریج کے ذریعے مختلف ایپس ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کی جا سکتی ہیں کینوک کینوکوٹی پرانے موبائل میں جی ایس ایم اور سی ڈی ایم اے نیٹورکس استعمال ہوتے تھے موجودہ اسمارٹ فونز میں فور جی فائیو جی وائی فائی بلوتوتھ اور این ایف سی کنیکوٹی ہوتی ہے فیچرس پرانے موبائل میں بنیادی فیچرس جیسے کال اور ایس ایم ایس ہوتے تھے اسمارٹ فونز میں کیمرا جی پی ایس ای میل سوشل میڈیا ویڈیو کالنگ اور مختلف ایپلیکیسنس کی سہولت ہوتی ہیں